नमस्कार सर आपके नंबर मिले है मुझे ऑनलाइन मुझे घूमने जाना है तो फिर कोई अच्छा सा प्लेस देखें हाँ गोवा दस लोग हैं हम और कितना ख़र्च आ जाएगा दोस्तों का ग्रुप है हाँ सारे बीस या तीस के बीच हैं हाँ वह तो देख लो दो कर देंगे लेकिन पैसे थोड़े से हिसाब से लगाना दिन के थोड़ा एडजस्टमेंट कर के देख लो ये पर्सनल लेकर चलते तो अच्छा रहता

नेक्स्ट दो तीन दिन के अंदर

जी जी हाँ ठीक है तब